तुमी जाणात आयची पिळगी पाश्चात पाश्चात संगिता कडेन वळटा हाका कारण आमचे मेकळेपण स्वातंत्र सरकाराची निस्काळजीपणां सदळ केल्ले कायदे वा चुकांचेर पांघरूण घालप सहजपणान उपलब्द आशिल्ल्यो वायट गजाली ताचे कडेन आकर्शीत जावपी युवा पिढी पार्ट्यो आनी उपरांत वायट मार्गाक लागपी आमची युवा पिढी आनीक नितीमूल्या खुटयाळ्याक लावपी आपणाक स्वताक पयश्यानी विकपी ही आयची पिळगी हय हांव हे कित्याक म्हणटा कारण आमी पळयला की आमी आयज पाश्यात्य संगिता कडेन वळटात ह्या खातीर भुरगे आयज वायट वेसनाक लागतात ड्रक्य सोरो गांजा चरस तंबाकू ह्याच ह्योच सारक्यो जायत्यो गजाल्यो भुरग्यांनी व्यसन लावन घेतले आसा रातच्यो पार्ट्यो हे सगळे आयच्या तरणाट्या भुरग्यां मदीं जाय जायशे दिसता ताचे कडेन वळटात ह्या पाश्यात्य सं संग संगीताच्या संगिताचेर आमी नाचतात ह्या लोकांक पयन तांचो भेस त्या तेंचे राहाणिमान हे तरणाटे भुरगें तांचे कडेन पळोवन आकर्शीत जातात सरकारान तांकां मेकळीक दिल्ली आसा भायल लोक जेन्ना हांगा येतात ते मेळत तशे कपडे घालतात नाचतात तर ह्या लोकांक खंय तरी मातशी आळ घालपाची गरज आसा आनी तेन्नाच आमची पिळगी ही जी आसा संस्कृती कडेन वळटली सांबाळटली आनीक ह्या पाश्यात्य संगिता कडेन आमचे ह्या पिळगेक आमकां वायट मार्गाक लावपाक देखून हांव म्हणटां सरकाराची सरकाराची निशकाळजीपणां ह्या टुरीजमाच्या नांवाचेर म्हणून जाय तसो जाय तशे वेळार पार्ट्यो अरेंज करता सरकार अरेंज करता सरकार मेकळीक जागा अरेंज करून दिता स जे आमचे मंत्री आमचे काही ऑफीसर्स हे सगळे पयश्यांक फुलतात आणी पयश्याच्या आमीशाक लागून ते आपल्या स्वताक ह्या गोंयाक आमच्या विकतात देखून हांव म्हणटां की हे टिकोवन दवरतलो जाल्यार वेळावेळार अशे संस्कृतीक कार्यावळी जावपाची गरज आसा संस्कृती टिकोवन दवरचे खातीर आमच्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी धडे दिवपाची गरज आसा देवळांनी मशीदीनी चर्चींनी ह्या ल्हान भुरग्यांक संसकृती विशयी जाणून दिवपाची गरज आसा ह्या संस्कृती कडेन ओड लावपाची सद्या गरज आसा काही भुरगीं जी आतां आतां आमकां आयकनात आनी ती कित्याक आयकनात तेयी आमकां सोदून काडपाची गरज आसा कार्यक्रम जे आसात ते गांवां गांवांनी ल्हान मोठे सरकाराच्या आधारान कार्यक्रम जावपाची गरज आसा जेणे करून आमच्या भुरग्यांक संस्कृती विशी जाणीव जातली संस्कृतीचे व्हडपण करून दिवपाची गरज आसा आनी ती ही संस्कृती टिकोवन दवरपाची गरज आसा ह्या भुरग्यांनी टिकोवन दवरपाची गरज आसा देखूनच पाश्यात्य संगिताची जी ओड भुरग्यांक जी आतां लागल्या तीं भुरग्यां मदी पावला जी ताजेर सरकारान पावलां उकलपाची गरज आसा चड करून गोंय जे जाग्याचेर समूद्र तट आसा धबधबे जे आमचे आकर्शण आसा थंय वेवस्थीत कपडे घालून वेवस्थीत वाणपणान आपल्या संस्कृती वागपा खातीर म्हणून लोकांक समजतकायेची उतरां तत्ते संस्कृतीक कार्यक्रम घडोवन हाडपाची गरज आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या पिळगेक म्हत्व पिठेन पटेन दिवपाची गरज आसा खूब गरज आसा तशेंच सहजपणान जे गोंयांत ड्रक्स उपलब्द आसा म्हणून जे आय आमकां आयकूपा आयकपाक येता आनी आसात बी जाल्यार हाचेर खंय तरी आळ घालपाची गरज आसा सरकारान आळ घालपाची गरज आसा सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा तशेंच दुसरे राज्यातले लोक आमच्या दुसरे देशांतले लोक आपल्याक जाय तशे जाय तशें जाय तशे वेव्हार करतात त्या वेव्हाराचेर सरकारान आळ घालपाची गरज आसा जेणजेणे करून हे संस्कृती टिकोवन दवरतले आनी हे भुरगे त्या संस्कृती कडेन पाश्चात्य भायले देशाचे ज्या जे लोक तांचे कडेन न वळटा आपले संस्कृतेचो समान दवरतले कॉलेजींनी संस्थांनी संस्कृतीचेर कार्यक्रम घडोवन हाडचे मेळीक दिवपाक जाय सरकारान तांकां मानधन बी दिवपा जाय जेणे करून अशे कार्यक्रम जाले म्हणटगीर तांकां सरकारान कितें तरी पयशे दिवचे ही संस्कृती टिकून उरतली ह्या अश्या संस्कृतीचेर व्याख्याना फावता जाल्यार शाळेक संस्कृतीक सबजॅक्ट जर लावूंक शकता संस्कृतीचे लावूं शकता सब्जॅक्ट जाल्यार जाल्यार तांकां भुरग्यांक बी जर म्हायती दिता जाल्यार हे खूब भेस बरें जातले आमी पळयला ज गजालेचे आमकां गरज जाय ज्या कलांची गरज आसा ती आमची लूप्त दायज आसा ज्या इतरांची गरज ना तेची भुरगीं चड आकर्शीत जाता आनी ह्या संस्कृतेची देवळांनी मत्शीदिंनी चर्चींनी देख दिवपी अशी संस्कृतींचे गरज आसा ज्यो बाकीच्यो संस्था आसात अश्यो संस्थेनी फुडाकार घेवन हे कार्यक्रम घडोवन हाडचे मागीर तशेंच घोडे आमचे गोंयची घोडेमोडणी आसा फुगडी फुगडी आसा धालो आसा संगीत आसा त्यात तबला जांव गाणे हार्मोनीयम गाणे आयले दिव दिवल्यांचो खेळ आसा दशवतारी आमी काय ठिकाणी आमी नाटक करतात नाटक आसा तोणयामेळ आसा का कालो आसा भजन आसा सो ह्यो घोडेमेडणी जशे कोण शिकोवपाक ऍक्सपर्ट आसात तेमी जावन अशी कार्यशाळा घेवची वर्कशॉप घेवचे खंय तरी आपले जी कला हा ती दुसऱ्यांक दिवची जेणे करून हे संस्कृती टिकून उरतली आनीक सरकारानय बी हेचेर विचार करचो की कोण कोण तरी घोडेमोडणी शिकोवपी ह्या गांवांन घोडेमोडणी शिकोवपाची गरज घोडेमोडणी शिकयता जाल्यार ताका किते सरकारान मानधन दिवन खंनची खंयच्याय गांवांक प्रत्येक गांवांगांवांनी वॉर्कशॉप जे आसा कार्य शाळाची गरज जावपाची अत्यंत गरज आसा जेणे करून ही संस्कृती टिकून उरतली तशेंच संगीत क्लासाचे जर सांगपाक जाल्यार तबला आसा हार्मोनीयम आसा गाणे ही जी हाचे हाचे खातीर सरकारान मेकळी जागा दिवची बिल्डींग दिवची थंयच तबलाचे क्लास चलतले हार्मोनीय यय म चे क्लास चलतले गाण्याचे क्लास चलतले किंवां डान्साचे क्लास चलतले किंवा ड्रामाचे क्लास चलतले किंवा शिवण क्लासाचे जर शक्यता क्राफ्ट जे आसा ड्रॉयिंग पेंटींग हिचेर क्लास घेवच्यो हेचेर वर्कशॉप जावचे प्रत्येक गांवां गांवंनी जावचे जेणे करून हेची ह्या संस्थे ह्या कलेची आनी तांकां जड जावची जे ल्हान भरग्यांक जाण जाण जावची ल्हान भुरग्यां पर्यंत हे पावचे जे ऍक्सपर्टा कडल्यान जे भुरग्यां कडेन वतले ते भुरगीं फुडली चलयतली फुडले चलयतली ही संस्कृती टिकून दवरपाची गरज आसा अशी सू सुचोवणी जी आसा तेतूंक मागीर जाले भजन भजनाय जावची भजना अप्रोच जावची कार्यशाळा घेवची जे आमचे गोंयांक वेग वेगळे भजनांचे मोठे तज्ञ आसा भजनाचे तांचे कडेन गर्वमेंटान अप्रोच जावचे कार्यशाळा घेवची तांचे कडेन अप्रोच जावन तेमी कार्यशाळा घे घेवची थ्रू सरकाराच्या माध्यमातल्यान तांकांय वर्कशॉप घेतल्याकय सरकारान कितें तरी मानधन दिवचे जेणे करून जी भजनाची जी सुरवात म्हण जाव भजनाची जी पयली सावन जायत आयल्ली आसा आनी ती भजनांची पयली पयलीची स स जाणट्या जाणट्या लोकांची हाी जी परंपरा आसा ती टिगोवन दवरची तेचेर वर्कशॉव जावपाची गरज आसा जेणे करून भुरग्यांक भुरग्यां पर्यंत भुरग्या पर्यंत ती आयची नवी पिढीपावचे त्या भुरग्यां पर्यंंत पावचें आनी ते भुरग्यांनी ते शिकचें भुरग्यांनी भुरग्यां कडेन ते पावल पावले उपरांत ती भुरगीं शिकतली जेणे करून जे संस्कृती जी आसा ती टिकोवन उरतली ही टिकोवन उरतली तर सरकारान ही जी पावलां घेवपाची खूब गरज आसा